मैंने बहुत कुछ किताब पढ़ी जिसमें से मुझे किताब बहुत पसंद आती है मतलब जब ओ किताब मैंने पढ़ने के लिए शुरू की थी ओ मुझे मतलब इतना लगा नहीं था कि ये किताब में इतने पसंद करूँगी लेकिन जब मैं ओ किताब पढ़ती गई पढ़ती गई देन मेरे मतलब उस मुझे लगा मतलब मुझे लगा कि मैं कुछ ग्रहण कर रही हूँ और ओ किताब में पसंद आ गई मैं दिन रात वो किताब पढ़ने लगी ओ किताब गीता है जो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं ना ओ कि ओ ही किताब ओ गीता है जो मैं पढ़ती गई और मुझे पसंद आ गई कि ओ किताब में मतलब जो मैं सोचा नहीं था ओ मतलब बोला है मतलब मेरे डिसीज़न मतलब मैं जो सोचती हूँ उसके मतलब मेरे भा सोचने का तरीका कैसे ओ बदल गया और मुझे जो थोड़ा डाउट हो रहा था खुद के ऊपर ओ भी थोड़ा बदल गया मतलब इक इस किताब में बहुत कुछ हे मतलब जो जो अपनी ज़िंदगी में और अपने जीवन में हार चुके हैं मतलब वो सोच रहे कि मतलब अभी ज़िंदगी और कुछ नहीं चाहिए ऐसे सोच रहे हैं तो उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है मतलब अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका जीवन बहुत कुछ मतलब बहुत तक बदल जाएगा